हमसब भारत देशमे बिहार राज्यमे निवास करै छी यहाँपर भारतीय संस्कृतिके साथ साथ बिहारी सांस्कृतिक पारम्परिक रूपसँ भी बहुत अच्छा सबकिछु योगदान साथमे यहाँपर तरह तरहके लोग सब भी रहै छै जाहिमे हिन्दी भी बोलेवला लोग रहै छै भोजपुरी भी आओर दोनोंके साथ साथ मैथिली भाषा बोलैवला भी लोग है जाहिमे हिन्दी आओर भोजपूरीके तुलनामे मैथिलीके योगदान जादा लोग दै छै जादा लोग सहा सपोर्ट करै छै मैथिली भाषा बिहारके सबसँ सुन्दर भाषा जकरा बोलैमे भी सुन्दर लागे छै मनमे शान्तिके तरह लगै छै